मेरा अभी तक का सबसे शानदार सफर आनंदमय सफर हिमाचल का था हिमाचल में मेरे परिवार और मेरे मामा और सभी लोगों के साथ गया हुआ था हिमाचल में मैंने बहुत सी ऐसी जगह घूमी जहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे पूरा घर वालों के साथ जाकर ही मजा आता है मेरे को मेरे परिवार वालों के साथ बहुत अच्छा लगा और सफर अपन कोई भी करें लेकिन जहाँ अपना परिवार रहता हैं वहाँ का आनंद ही अलग होता है अपने परिवार के साथ घूमना फिरना खाना रहना सोना सुबह उठना फिर उनके साथ फिर से जाना घूमने यह सब अलग तरह का ही एक मजा है जो हमें सिर्फ परिवार वालों के साथ ही महसूस होता है सबसे अच्छा सफर रहता है हिमाचल में हम लोग ने कई ऐसी जगह थी जहाँ पे छोटे हम लोग बच्चे लोग अलाउ नहीं थे उस टाइम में लेकिन हम लोग को परिवार वालों ने वो समझाया करा अच्छा लगा घूमकर उन लोग के साथ और ऐसी कई जगह है जहाँ हम लोग ने परिवार वालों ने साथ में करी है एक साथ वहाँ एक अलग महसूस होता हैं एक आनंद होता है एक अलग तरह का जहाँ पे हमें मजा आता है हिमाचल हम लोग यहाँ से वाहन से गए थे जिसमें हम लोग को सफर में भी बहुत आनंद आया सफर के दोनों तरफ पहाड़ पेड़ पौधे और वर्षा भी मिली रास्ते में तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा गाने गाए साथ में हम लोग ने घूमा साथ में परिवार के साथ एक अलग ही अलग तरह का ही आनंद और महसूस होता है अपने परिवार के साथ जाना कहीं भी जाइए आपका अपने परिवार के साथ जाने से अलग ही आनंद महसूस होता हैं